हाँ जी हाँ जी जी मैडम बोलिए अच्छा जी अमरकंटक मैडम यह तीन दिन लग जाएँगे आपको दो से तीन दिन तीन दिन हाँ दो सौ इकहत्तर हो जाएगा थोड़ा जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा दो सौ पैंतालीस किलोमीटर पड़ता है मैडम बाकी आपके ऊपर है दो दिन में घूमना है तो दो दिन में हो जाएँगे तीन दिन का बोलेंगे तीन दिन हो जाएगा तीन दिन में आराम से घूमा जाता है थोड़ा सा दो दिन में यहतो गाड़ी के ऊपर यह डिपेंड करता है आप आल्टो गाड़ी लेते हैं तो दस हज़ार रुपया अप डाउन का और अगर बड़ी गाड़ी लेते हैं बड़ी गाड़ी लेते हैं इनोवा तो पंद्रह हज़ार रुपया हाँ जो जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा अपने नहीं तो उसमें सब ड्राइवर का सब कुछ रहता है सब उसमें रहेगा ना रात हाल्टिंग होगी हाल्टिंग का भी उसमें सब जुड़ा हुआ है रात रुकता है वहाँ एक दिन का रहना उठना उसके दो दिन उसने भी वहाँ रहना है उसका रहता है रहने की है होटल तो बहुत है वहाँ पर होटल भी हैं गुरुद्वारे भी हैं मंदिर में भी हैं सराएँ मिल जाएँगी गुरुद्वारे में रूम अच्छे हैं गुरुद्वारे में लोग ज़्यादा वहाँ गुरुद्वारे रुकते हैं हज़ार रुपये रहता है उसमें चार रहो छह रहो जितने मर्ज़ी हो एक रूम के अंदर रहो वह हज़ार रुपये करीब लेते हैं गुरुद्वारे वाले होटल का है पाँच सौ रुपये पाँच सौ छः सौ से चालू हो जाता है फिर दो तीन हज़ार तक चले जाता है पर डे हाँ तो जहाँ जैसे आपको हाँ मैडम बुकिंग तो करानी पड़ेगी गुरुद्वारे में जो गुरुद्वारे में वहाँ पर अगर बुकिंग होती है ठीक है नहीं तो फिर आपका वैसे ही चले जाए सीजन के हिसाब से होता है गर्मी के सीजन में थोड़ा बुकिंग ज़्यादा पहले करानी पड़ती है अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा है तो मिल जाएँगे रूम खाली मिल जाते हैं अभी क्योंकि खाली रहते हैं थोड़े ठंड के टाइम पर हाँ मैं आपको फिर दे दे दूँगा वैसे मोटी मोटी जानकारी तो मैंने आपको बता दी है कि गुरुद्वारे का तो हज़ार रुपये है ही है हाँ गुरुद्वारे का तो हज़ार रुपये है हाँ वह होटल का मतलब समझ लो आपको पाँच सौ छः सौ से ज़्यादा वही चार मेंबर के हिसाब से है तो हज़ार रुपये पंद्रह सौ से लेकर ऊपर लगेगा आपको पंद्रह सौ से तीन हज़ार तक के आस पास करीब जाएगा मेंबर ज़्यादा आएँगे उसकी वजह से होता है ऊपर वे पैसा लेते हैं पर बेड के हिसाब से बाकी होटल भी अच्छे हैं खाने पीने के भी हैं और घूमने फिरने के लिए भी अच्छी जगह मिल जाएँगी आपको यह है जैसे नर्मदा उद्गम है यहाँ से नर्मदा निकली है वह हो गया और कपिल धारा भी है नहीं आठ हज़ार मैडम कम हो जाएगा आठ हज़ार नहीं छोटी गाड़ी का यह हज़ार रुपये तक कर देंगे कम कर लेंगे नौ हज़ार तक बस उससे ज़्यादा नहीं आप दूसरी एजेंसी में बात करके देख लो ना आपको पता लग जाएगा आपने तीन चार जगह भी है वहाँ घूमने घूमने फिरने की तीन चार जगह भी हैं ना वहाँ घूमने घुमाना भी है ना मैडम दो सौ पैंतालीस किलोमीटर तो दो सौ पैंतालीस किलोमीटर से वहाँ तक दो सौ पैंतालीस किलोमीटर अमरकंटक है उसके बाद फिर आपको उद्गम दिखाना पड़ेगा आपको जहाँ से नर्मदा निकली है कपिलधारा दिखानी है भाई की बगिया दिखानी है दूध दूध धारा दिखानी है और गुरुद्वारा है और जालेश्वरी एक मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है हाँ तो यह सब चीज़ें हाँ जी हाँ जी एक दो और भी होंगी वह जो होंगी ना वहाँ वह भी दिखा देंगे चार पाँच तो मेन है यह पाँच छः हैं अच्छा अच्छा कौनसी को चार चार जनवरी अच्छा अच्छा ठीक ठीक है मैडम अच्छा जी अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक ठीक है मैडम ओ के ओ के मैडम हाँ जी हाँ उसी टाइम दे देना मैडम आप वह करवाके करा लेंगे बाद में ले लेंगे साथ में ठीक ठीक है मैडम जब गाड़ी आएगी तो उस टाइम दे देना ठीक ठीक है मैडम ओ के ओ के